आमचे इडियेंत जायत्यो रिलिजियस प्लेसीस आसात आनी जायते तरचो धर्मय आसा हिंदुयजम इस्लाम क्रिस्टनिटी सिखिजम बुद्दिजम आनी जैनिजम वाराणसी उत्तर प्रदेशान द ओल्डस्ट लिवींग सिटी सीक्रेट ऑन द बँक ऑफ रिवर गंगा तशेंच मंगेशी टेंम्पल गोंयांत फोंडेच्या गांवांत आसा बेसलिका ऑफ बॉम जिजस ओल्ड गोवा आसा थंय सेंट फ्रांसीक झेवेराची बॉडी आसा वलंकनी चर्च तामिलनाडू थंय लोड्स ऑफ इस्ट द मिरेकलस हिलींग श्रीम आसा ज्यामा मजीद देल्लींत आसा आनी तें एक इंडियेचें लाजस्ट मोस्क तशेंच गोल्डन टेंम्पल पंजाबात आसा